हमे ने माल जालकेँ दै छियै ओ की कहै छै तऽ घास देलहुँ तब जादे खयलक चुन्नी देलहुँ तब जादे खयलक ओकर बादी ई की कहै छै अथि सुधा दाना देलहुँ तब जादे खयलक ओकर बाद भुस्सी छिटलहुँ तब जादे खयलक चोकर छिटलहुँ तब जादे खयलक ओकर बाद ओकरा बहुत तरहके ओकरा लए खाना तैयारी करै छै सान सानी बनबै छियै पहिले पा की कहै छै भुस्सा दए दै छियै ओकर बाद कुट्टी दए देलहुँ कुट्टी दए कऽ ओकर बाद की कहै छै भुस्सा दए कऽ तकर बाद दोनोकेँ मिलाए देलहुँ मिला कऽ तब पानि दू बाल्टी दऽ देलहुँ ओकर बाद सभके मिलाए कऽ सानी लगाए देलहुँ तब ग गाय खाइ छै आ गाय खाना खाना खाइ छै बढ़िआँसँ उएहसँ अइसने खयलक बढ़िआँसँ आ चाहलक कि सभ रङ्गके मक्कइके कुट्टी मिलयके चाही ओकरा केराउके कुट्टी मिलयके चाही ओकरा रैँचाके कुट्टी मिलयके चाही सभ चीजके घास सभ रङ्गके सोआबीनके चाही ओकरा अथि की कहै छै सोआबीनके चाही ओकर बाद मने जे अथि बाजराके भी चाही ओकरा सभ रङ्गके घास रहै छै ने तऽ जादे गाय खाइ छै ओकर बाद की कहै छै बाजरा भी रहै छै ओ ओ भी खाइ छै ओकर बाद ई मेठ होइ छै से भी खाइ छै गाय इसभ रङ्गके ओकरा घास मिलाए कऽ देलहुँ नहि तऽ सभ रङ्गके ओ घास खाइत रहल आ खाना खयलक जादे तऽ जादे दूध भी कयलक ओकर बाद भी सभ रङ्गके घास उस हम दैत दैत रहै छियै आ सभ रङ्गके अपने बुनने जोतने हम सभ रङ्गके घास रखै छियै आ खाली कुट्टी दै छियै तब नहि खाइ छै आ इएह जब सभ रङ्गके जब कुट्टी देलहुँ नहि घास खाली देलहुँ भुस्सा भुस्सा नहि खयलक आ सभ रङ्गके जब घासके कुट्टी काटि कऽ देलहुँ कलमे तब ओ खयलक हइ अइसन नहि खयलक ओकरा अइसे खाइ लए नहि चाहलक अइसे मूँहोँ नहि गिरबै छै घा घा बिना घासके आ जब सभचीज देलहुँ तब खयलक बहुत अच्छासँ तब खू पसन्दसँ खाइ छै